جی ہاں میں نے ایک بار جاپان کا سفر کیا تھا جہاں کی زبان اور ثقافت بالکل مختلف تھی جاپان میں جاپانی زبان زیادہ تر بولی جاتی ہے اور ثقافتی روایات اور طور اور طور طریقے بھی بہت منفرد ہیں اس سفر میں کچھ چیلنز کا سامنا کرنا پڑا لیکن کچھ اقدامات کی وجہ سے میں نے بات چیت اور موافقت بہتر طریقے سے کر لی سفر سے پہلے میں نے کچھ بنیادی جاپانی الفاظ اور جملے سیکھ سیکھے جیسے کہ سلام شکریہ معاف کیجیے روزمرہ کی بات چیت میں بہت مددگار ثابت ہوئے میں نے ترجمے کی ایپس جیسے کہ گوگل ٹریسلیٹر کا استعمال کیا ان ایپس نے جاپانی میں لکھے ہوئے متن کو انگریزی میں ترجمہ کرنے میں مدد کی جب الفاظ ناکافی ثابت ہوئے تو میں نے اشاروں اور باڈی لینگویج کا استعمال کیا جاپان میں لوگ عموماً بہت مددگار ہوتے ہیں اور وہ اشاروں سے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ مواقع پر خاص طور پر کھانے کے انتخاب کے لی کے دوران میں نے ریسٹورن میں تصویریں مینو کا استعمال کیا تاکہ کھانے کا انتخاب آسان ہو میں نے جاپانی ثقافت کے بارے میں پہلے سے تحقیق کی اور مقامی روایات کا احترام کیا مثال کے طور پر جوتے اتار کر اندر جانا جھک کر سلام کرنا اور قطار میں کھڑا ہونا میں نے مقامی لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی اور ان کے تجربات اور مشورے سنے ان سے نہ صرف معلومات ملی بلکہ ثقافتی تفہیم بھی بہتر ہوئی میں نے جاپانی خوراک کا لطف اٹھایا اور نئی چیزیں آزمانے کی کوشش کی اس سے نہ صرف مجھے مقامی کھانوں کا ذائقہ معلوم ہوا بلکہ مقامی لوگوں کے ساتھ جرنے کا موقع بھی ملا میں نے جاپان کے تاریخی اور ثقافتی مقامات کی سیر کی جیسے معبد باغات اور عجائب گھر ان میں سے مجھے جاپانی تاریخ اور ثقافت کے بارے میں گہری معلومات حاصل ہوئیں یہ تجربہ نہ صرف دلچسپ تھا بلکہ تعلیمی بھی ثابت ہوا مختلف زبان اور ثقافت میں رہ کر موافقت کرنے کا یہ تجربہ میری زندگی میں ایک یادگار لمحہ ہے